जोंनि दिनैनि बे जौगाखां मुगायाव थोरसि लथाफोरखौ सुनायनि एबा साखोन सिखोन लाखिनायनि गोबां रोखोम दं एबा गोबां जों लाखिनायनि गोबां खामानि मावनानै जों जोंनि जि न'खरनि बाहायनाय थोरसि लथा बेखौ जों साखोन सिखोन एबा मोजाङै लाखिनो हायो बेनि सायावनो आं गोबांखौ बे समाव बुंनो सान्दों जेरै जेरै माबा साफा जिफोरजों मोजाङै हुगारनाय एबा साफा जायगायाव दोननाय एबा दिनै मोजां गोग्गो दैजों मोजाङै साफा सुनाय एबा जेरै जि न'आव जि थोरसि लथाखौ लाखियो बे जायगायावबो एसे साफायै जानांगौ आरो जि न' बेबो थोरसि लथा मोजाङै लाखिनो थाखाय न'आबो इसे हाद्रि गैयि साफा जायोब्ला जों न'नि जि बाहायनाय थोरसि लथा बेखौ जों मोजाङै बेमार आजार जि जायिबायदि एबा जिबनाव मोनसे जेबो असुबिदा जायि बायदि एबा जि जिहेतु जों साखोन सिखोननि सायाव जोंहा गोबां मावनो लागा थायो एबा बेफोर खामानिखौ जों मावोब्ला जों गासै थोरसि लथाफोरखौ जों साफा बेमार आजार एबा जायखिजाया थाम्फै एबा किसुमान जि बेक्टेरिया बेफोरनिफ्राय जों बासायनानै लाखिनो हायो जेरै जानाय लोंनाय बेसादफोरखौबो जों खोबनानै लाखिनांगौ हाद्रि बाला गुफुङै बायदि मोजाङै खोबनानै लाखिनो नाजानो नांगौ जोंनि जा थोरसि लथा दोननाय किटचेन जायखौ जों किटचेन रुम होननाय बुङो बेयावसो बांसिनै जों थोरसि लथाखौ जों लाखिनाय जायो बे जायगाया दै गोलैबाय थानाय जानो नाङा हाद्रि बालाजों बुंनानै थानाय जानो नाङा अब्लानो जों थोरसि लथाखौ मोजाङै लाखिनानै बेमार आजारनिफ्राय जों गोबां माने रैखा खालामनो हायो होननानै जों बयबो मिथिगौ थावगोनां थोरसि लथाफोरखौ साखोन सिखोन खालामनो थाखायथ' सरखारा गोबां रोखोमनि डिटार्जेन साबोन दिहुनबाय दिनैनि बाजाराव दा बेफोरखौ गोबाङानो बायो गोबाङानो बायनो हाया जायफोरा बायो बायफेरबाय इउज खालामफेरबाय बेफोरो बेफोर जा लिक्युइड एबा साबोन जेरै भिम एक्सपार्ट बेफोरखौ लाबोयो एबा सोरबा सोरबा डिटार्जन माबा लिक्युइड डिस अवासारफोरखौ लानानै फैयो बेबायदि गामि ओनसोलनि किसु गोबाङानोथ' जायखौ जों माने बिसोरो थाखा खरसबो खालामनो हाया बेफोरो बे हाथफ्ला एबा बेयाव इसे सार्फ मिक्स खालामनानै बेबायदिबो जों थोरसि लथाखौ साफायै खालामनानै लाखिनो हायो आरोबा किसुमाना खालामनायखौ जों उन्दैनिफ्राय माने नुबोबाय दं आरो दासिमबो माने गोबांखौनो जों माने नुबाय थायो आरो नाथाय दिनैनि दिनाव थरसे साबोन बायनो थाखाय बारा माबा मानसिफोरा सिन्था खालामला बेखायनो हाफ्थासेयाव थरसे बायब्लाबो गोबां थाङो जाय साबोना माने खुब बाहायब्ला दिनै बेक्टेरियानिफ्राय हाद्रि बालानिफ्राय गासै बिथिंनिफ्राय जों माने रैखा मोननो हायो बेखायनो जों इसे खस्थ' खालामनानै मेहनात खालामनानै माने साबोन एबा किसुमान लिक्युइड डिस अवास बेफोरखौ लाबोयो आरो जिहेतु हेल्थ इस वर्ल्ड होननाय मोनसे बाथ्राखौ जों बयबो मिथिगो बेखायनो दस थाखा बायनानै नोंनि जिउआव बेमार आजारनिफ्राय बासियोब्ला बेखौ बयबो हास्थायो बेखायनो जों माने गासैबो बेखौ बाहायनाया मोजां आरो बेबायदि जों थोरसि लथाखौ साफायै लाखिनो नांगौ आरो सेस्था खालामनो नांगौ